हैलो जय झूलेलाल तव्हां केरु अच्छा मुंहिंजो नालो मेनका आहे अच्छा अच्छा त तव्हां मुंहिंजी क्लीनिक में अचो त मां तव्हांजो तव्हांजी ॾिसांव तव्हांखे छा थियो अथव मां सुबुह जो पंजे सुबुह जो सते लॻे ताईं वेहंदी आहियां ऐं पोइ शाम जो पंजे ताईं हा भले भले ॿियो तव्हांखे कुझु अथव अच्छा त जी त जेंसिताईं तव्हां ओरा ओ आर एस जो पाउच वठी पियो ऐं पैरासिटेमोल जी गोली हिकिड़ी वठी जेंसिताईं तव्हां थोरी देरि आराम कयो पोइ खणी तव्हां शाम पोइ तव्हां शाम जो जीअं फ्री थियो त पोइ ॻाल्हायां अचिजो ॻाल्हाइण पोइ मां तव्हांखे दवा ॾींदोमाव

भले अचो तव्हां मां वेठी आहियां हॉस्पिटल में हीअंर हा हा हा हा हा हा अच्छा त तव्हां ओ आर एस पीतो ऐं हूअ गोरी वरितो पैरासिटेम अच्छा हा त मां तव्हांखे गोरियूं लिखी ॾेआव थो पोइ उहे वठिजो अगरि फ़र्कु पयव त पोइ त तव्हांखे बीमारी थदि में थी थींदव त तव्हांजी बी पी सही अथव बी पी सही अथव अच्छा हा त तव्हां कॉफी वग़ैरह पीओ हुन सां बि बी पी लेवल थींदी हा हा

हा मां बिजी बि थोरी रहंदी आहियां त सुठो आहे तव्हां फ़ोन कयव त मां तव्हांखे ॿुधाराईंदमि हीअ टाइम आहे हअ न हा हा सौ रुपिया

हा हा